हरिओम अच्छा अच्छा मां तव्हांखे मां पंहिंजी दुकान में ॾिसां कहिड़ी कहिड़ी वेराइटी जी लकिड़ी आहे मुंहिंजे वटि त मां तव्हांखे हुनजो अघ बि ॿुधाईंदमि ऐं हुनजो केतिरी कॉंटिटी आहे मुंहिंजे वटि मां पोइ बि तव्हांखे ॿुधाईंदमि मूंखे थोरो टाइम ॾियो हम्म ठीकु आहे

हा आहे मुंहिंजो साॻवान जी लकिड़ी तव्हांखे

हा हा हा थी वेंदो पर असां वटि थोरो ऑडर आहे पहले जो असां उहो कम्पलीट करे पोइ तव्हांजो कमु कराए छॾींदासीं त ॿ ॾींहं लॻी वेंदा हुन में ठीकु आहे तव्हां असांखे पंज हज़ार रुपया अडवांस में मोकिले छॾिजो मां तव्हांजो कमु जेतिरो जल्दी थी सघंदो मां ओतिरो जल्दी कराए छॾींदमि तव्हांजो कमु हा हा मां पूरी मां पूरी कोशिशि कंदमि जेतिरो जल्दी थी सघंदो तव्हांजो कमु कराए छॾींदी ठीकु आहे हा तव्हां असांखे साइज ॿुधाए छॾो त असां तव्हांजो कमु असानी सां कराए वठंदासीं ठीकु आहे हरिओम